سر آپ موبائل فون سے بات کر رہے ہیں سر وہ ہلو آواز جا رہی ہے سر سر میں یہ کہہ رہا کہ آپ موبائل شاپ سے بات کر رہے ہیں سر وہ مجھے ون پلس کا ایک فون لینا تھا تو میرا بجٹ جو ہے پچیس ہزار ہے تو کوئی اچھا سا فون مل جائے گا اس میں ون پلس میں اچھا سر جو مجھے بیس ہزار کا ملے گا اس کے فیچرس کیا ہیں اور بیٹری کا کیا یہ وہ ہے اور کیمرا کیسا ہے ذرا اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے تو آسانی ہوگی تو وہ بیس ہزار والے کا بتائیں یس سر اوکے سر کیمرے کا کیسا ہے سر چلیے سر تو یہ سارے فیچرس تو بہت اچھے ہیں کیمرے کا بھی فیچرس بہت اچھا ہے تو یہی فون اگر مجھے مل جائے سر تو اچھا رہے گا میں یہ آڈر کرنا چاہتا ہوں سر یس سر لوکیشن بتا دیں میں آپ کے تھینک یو سر